हाँ हम सपना कुमारी बोलैत छी आओर हमरा घरपर छोट मोट पार्टी छै वही पार्टीके लिए हमरा भोजन ऑडर करैके छै वही मँगबैके छै जइसे किछु मतलब खीर कचौड़ी भऽ गेलै आओर अन्य प्रकारके भी भोजन छै वहीके तरह छोट मोट पार्टीमे हमर दोस्तसभ आ रहल छै तऽ वहीसब पार्टीके लिए ऑडर करैके छै तऽ अहाँ कतेक बजे दै जेबै ई जे छै टाइम बता दिऔ वएहके हिसाबसे हम दोस्त लोकके दोस्त लोकके हइ ने से बुलावा देबै ओतेक बजे हमर दोस्त आर आके अपन पार्टी एन्जॉइ करि लेतै इएहसब पार्टी एन्जॉइ करि लेतै आओर इएहसबसे बता दिऔ कि अहाँ कतेक बजे आ जेबै जे आ जेबै आओर ओतेक आओर केक केकके भी ऑडर छै तऽ ओ केक अएतै तब ने कटतै जइसे पार्टीके ऑडर छै तऽ तऽ कतेक बजे दै देबै से बता जइऔ आओर हाँ दऽ दोस्त एतेक बजे साढ़े छओ बजे पार्टी छै सभ मिलि सभ दोस्तसभ चलि अएबै समझि गेलिए आओर यही सबसे पार्टी सभी एन्जॉइ करबै जइसे पार्टीमे खानामे ऑडर करै छी खीर भऽ गेलै कचौड़ी भऽ गेलै आलू कोबी मटरके सबजी भऽ गेलै पालक पनीर भऽ गेलै आओर पनीर भऽ पनीर मटर भऽ गेलै आओर जे छै चिकेन आओर मछली मटन आओर ईसब भऽ गेलै भऽ गेलै चावल भऽ गेलै आओर अन्य प्रकारके आओर भी बहु आओर सब भोजन रहतै सब पार्टी कतेक बजे दऽ जेबै से बता दिऔ आओर सभ मिलिजुलि एतेक बजे दऽ जेबै तब ने हम दोस्तो सभके बुलावा करबै तब हमर दोस्त आर एतेक बजे अएतै तऽ ए पार्टी एन्जॉइ करतै आओर खाना आर खा खाके जेतै हमर दोस्त आर से बता दिऔ कतेक बजे अहाँ चलि अएबै वएह सबसे छोट मोट पार्टी हइ तऽ थोड़ा दोस्त आर अएतै दिखतै हँ पार्टी हइ अपन आओर इएहसबके बात छै तऽ बता दिअऽ अहाँ कै बजे डिलिवरी डिलिवरी कै समयपर हिसाब से देबै आओर आओर कतेक पइसा पइसा आर लेबै आओर कतेक छूट देबै ईसब बता दिऔ एतेक पइसामे कतेक छूट देबै ईसब आओर आओर लेकर ओतेक हिसाब हिसाबसे ओ लेके करू आओर छूट छूट भी थोड़ा दे देबै किएकि ऑडर ऑडर करि रहल छी तऽ ऑडरके ऑडरसे भी बहुत छूट मिलै छै तऽ इएहसबसे छूट आर तऽ देबै आओर समयसे डिलिवरीके के पहुँचा देबै जे घरपर आओर एहि हिसाबसे अपन पइसा लऽ लेब ओहिमे छूट आर करि देबै